फरायसालियाव जों गोबां बिदि बेसादफोर बानायदोंमोन जेरै नाव बिबार बेफोरखौ जों आखाइनि हाबा महरै बानायनो मोन्दोंमोन बेफोरखौ बानायनानै जोबोर मोजां नाङोमोन बायदिसिना गोबां मुवाफोर बानायदोंमोन जेरै बिबार बायदि बायदि बायदि नाव आरो दिङा खाख्रिनि दिङा बायदि बायदि जोबोद लोगोफोरजों ज' ज'यै बानायनानै रंजानाय मोनोमोन आरो फरायसालियाव बानायनानै आरो न'आवबो बानायनो मोन्दोंमोन